موجودہ حالات میں تشہیر اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنے کے جو طریقے ہیں وہ ان میں بہترین طریقے موبائل کے ذریعے فیس بک واٹس ایپ ٹویٹر یہ بہت بہترین ذرائع ہیں جو آپ لوگوں تک بہت ہی آسانی سے اپنا اشتہار دے سکتے ہیں تخلیقی اشتہارات جو آج کل فیس بک پہ ٹویٹر پہ انسٹاگرام پہ جو آ رہے ہیں کارپینٹری کا کام کرنے کا مجھے آج کل بہت بہترین اشتہار دکھے جو کارپینٹری کا کام کرنے والے جو اپنے ویڈیوز بنا کے جو ایک آرٹ بنا کے اس پہ پھیس فیس بک پہ انسٹاگرام پہ ڈال رہے ہیں اور جیسا کہ پینٹرس ہے اور انہوں اپنا آرٹس بنا کے جو اشتہار ڈال رہے ہیں یہ طریقہ مجھے بہت اچھا لگا بہت پسند آیا